इंटरनेट बैंकिंग तऽ बहुत तरहके छै जेना कोइ गूगलसँ भी कोइ फोन पे सँ भी करै छै कोइ पे टी एम सँ भी करै छै अभी पे टी एम जे छै ठीक ठाक जा रहल छै कोनो दिक्कत नहि छै आ फोन पे भी बढ़िआँ छै गूगल भी एखन तक ठीके छै ताहिमे कोनो तरहके जे छै मतलब दिक्कत नहि छै तऽ यहो सर्विस सभसँ जे हइ लोक कारोबार करैए आ किछु एकाउंटपर भी अपन भेजै छै तऽ इसभ जे छै सहिए छै कोनो तरहके ओ दिक्कत नहि छै लेकिन उएह जे छै कोइ कोइ जे छै मोबाइलमे जे छै एप्स कोनो डालि कऽ जे छै पैसा तैसा जे छै निकालि लै छै तऽ इएह एक दिक्कत छै तऽ इसभ चीज जे छै नहि होना चाही सभ मेहनतसँ टाका कमबै छै ओसभ अपना अपना मेहनतसँ जे छै दू पैसा अर्जित करैए लेकिन पे टी एम बहुत अच्छा छै फोन पे भी ठीक छै कोनो दिक्कत नहि छै एहि सभमे इसभ चीज जे छै करना चाही आइ काल्हिक सभ जे छै यहीपर जे छै पैसा भेजै छै ओहिके निकासी करलक भेजलक तऽ इसभ चीज जे छै ठीके छै कोनो खराब चीज नहि छै कि यूज करय लेल वला जे छै आदमी चाही गलत नहि चाही सही आदमी चाही किएक तऽ पैसा जे छै बड़ा हिसाबसँ लोक मेहनतसँ लोक कमबै छै तऽ इसभ चीजमे जे छै धियान देना चाही पे टी एम मे इसभ सभ जे छै ठीके छै कोनो दिक्कत नहि छै इसभ कम्पनी बढ़िआँ छै लॉन्च भी करि रहल छै अभी तक चलि भी रहल छै आ यही पर जे छै टिकल भी छै यहीसभ जादातर जे छै यूज लोक करै छै यही सभ चीज छै